मेरा नांऽ नीलम स्मयाल ऐ में बाड़ा पिंड बिच्च रैह्नी आं में चाह्न्नी आं कि मेरे कोल नमियां नमियां कढ़ाइयां औन ते में ओह् कड्ढां जेह्ड़े अज्ज कल नमें नमें डजैन अवा दे नै ओह् में नमें नमें कड्ढां मैंनू कड्डनें दा बड़ा शौंक ऐ और मेरा मन करदा में कड्डदी रवां नमें नमें डिज़ैंन और मिगी बड़े शैल लगदे नै में आखनी आं कि कढ़ाइयां जेह्ड़ियां होंदियां न एह् असें चाद्दरां कड्डनियां होंदियां नैं चिट्टियैं चाद्दरैं बिच्च लाल फुल्ल कड्डनें ओह् मिगी बड़े शैल लगदे नै चिट्टियां चाद्दरां ओह्दे उप्पर फुल्ल पानें पीले रंगे दे ओह्बी मिगी बड़े शैल लगदे नै ओह्दे उप्पर मोर कड्डनें सूई कन्नैं मिगी ओह् बी बड़े सैल लगदे नै सोपे बनानें ओह्दे उप्पर मोर तोते बी बनानें शैल लगदे नै उन्ना कन्नैं बनाने सुई लेइयै ह् बी मिगी शैल लगदे नै चाद्दरां चौल्लियें बी मिगी कड्डनें सैल लगदे नै उन्नां कन्नैं नमें नमें जेह्ड़े बी औंदे नै कड्डनें आह्ले मिगी शैल लगदे नै और में आखनी आं कि में नमें नमें रवाज़ चलदा अज्ज कल जेह्ड़ा कुसा बी चीजा हा ओह् में कड्डनां चाह्न्नी आं मेरा शौंक ऐ कि में एह् सारा कम्म करां कड्डनां बुननां सलाई करनीं मिगी बड़ी शैल लगदी ऐ सारें कम्में कोला दा मिगी एह् सूई कन्नैं चाद्दरां कड्डनियां होई गेीयां सलाई कपड़े सीनें मिगी बड़े शैल लगदे नै जेह्ड़ा कोई नमां डज़ैन आंदा ऐ ओह् में बनाई लैन्नी आं अज्ज कल नमीं नमीं पैंटां चलदियां नैं ओह् में सलाई करनी आं ते बनाई लैन्नी आं पैंटा कमीचां बच्चें दे कपड़े बी में सीनी आं होर शोटे बच्चें दे बी में सीनी आं बज्जें बच्चें दे बी सीनी आं अपनें बी कड्ढनी आं में शाल बी कड्डनी आं गर्म शाल बी में कड्ढी लैन्नी आं चुन्नियां बी में कढ़ाइयां करनी आं और बगैरा सारा कम्म में एह् करी लैन्नी आं नमें नमें जेह्ड़े डज़ैन जेह्ड़े औंदे नै ओही में सिक्खनी आं ते कड् दी कोशिश में करनी आं कि में कड्ढी लेआं और एह् सारा कम्म में मिगी बचपन दा गै शौंक हा मिगी एह् बड़ा सैल लगदा ऐ सलाई करनां मेरा बड़ा शौंक ऐ बटन लानां बड़ा शौंक ऐ मिगी और मशीन नै सलाई करी लैन्नी आं में मिगी बड़े शैल लगदे नै बत्थें सीते दे कपड़े मिगी शैल लगदे नै सीते स्याए दे शैल नी लगदे नै ओह् में अप्पैं सानी आं कपड़े अपनें बच्चें दे बी सीनी आं कपड़े में और उनेंगी सीऐ लोआनी आं कपड़े में और अपनियां स्हेलियां नू बी में दिन्नी आं सीऐ कपड़े उंदे बच्चें दे बी में कपड़े सियै भेजनी आं मेरा शौंक ऐ के में सारें दे कपड़े सियां और सारें गी में जाच दस्सां कपड़े सीनें दी सबैट्टरां बनानें दी जाच दस्सां कोटियां बनानें दी जाच दस्सां और टोपियां बा में बच्चें दियां बनाई लैन्नी आं कोटियां बी में बनाई लैन्नियां शोटे बच्चे होंदे नै उंदी सबैट्टरां बी में बनाई लैन्नी ऐं बड्डें दियां बी बना लैन्नी आं जराबां बी बना लैन्नी आं में पैरें दियां जराबां बी बना लैन्नी आं में शाल बी में कड्ढी लैन्नी आं उन्नां दे शाल बी में कड्ढी लैन्नी आं सूई नाल उन्न नाल क्रोशिया बी में चला लैन्नी आं क्रोशियै नें रमाल बना लैन्नी आं शिशे अग्गैं देनें बास्तै टी बी दै उप्पर बनाने बास्तै बी में रमाल बना लैन्नी आं कुल्लर उप्पन बनाने बास्तै बी में रमाल बना लैन्नी आं मैट्टी जा मैट्टी बी कड्ढी लैन्नी आं सूई नाल सुई नाल मैट्टी कड्ढी लैन्नी आं में बड़ा शैल लगदा ऐ मिगी